किश लोकें दा मन्नना होंदा ऐ कि जेह्ड़ा ऐ लोक जेह्ड़े न पोलिटकल लीडर जेह्ड़े न ओह् जेह्ड़ा ऐ राजनीति गी जेह्ड़ी ऐ धर्म कन्नै जोड़ियै करदे ते मेरा मन्नना ऐ कि धर्म कन्नै राजनीति गी जुड़ियै एह्दा ते दूर दूर तक कोई नाता लभदा ते नेईं ऐ

एह् उं'दी अपनी सोच ऐ जिसलै कुसै गी कोई कामजाबी मिलदी ऐ तां फ्ही ओह्दे उसी जेह्ड़े न ओह्दे क्रिटीसाइज जिसी अस आखने आं ओह् ओह्दी अलोचना कीती जंदी ऐ एह् इ'यां जित्तेआ एह् उ'आं जित्तेआ एह् भई उं'दा अपना टलेंट ऐ लोकें गी जेह्ड़ा अपनी बक्खी खिच्चने दा ओह् किस तरीके कन्नै लोकें गी खिच्चै करदे न ओह् उं'दा ओह् ऐ धर्म कन्नै क्या धर्म कन्नै क्या लोक भड़की जंदे गे ते धर्म कन्नै लोक वोट देई ओड़दे गे क्या धर्म दे नांऽ पर कुसै दा ढिड्ढ भरोई जंदा गे अगर कुसै दा अपने धर्म दे प्रति कोई आस्था ऐ विश्वास ऐ ओह् उं'दी अपनी होनी ऐ एह्दे कन्नै ऐसा ते नेईं ऐ कोई धर्म दे नांऽ पर कोई कुसै गी वोट पाह्ग ऐसा नेईं ऐ दिक्खो अजकल दा वोटर जेह्ड़ा ऐ ओह् पढ़ा लिखा वोटर ऐ उसी पता ऐ कि सच्च झूठ केह् ऐ ते फरेबी कु'न ऐ ते चंगा कु'न ऐ ते वोट कुत्थैं पा करदे ओ जेकर ओह् अच्छे बंदे गी वोट पा करदे मिगी जित्थें तक लगदा कि जेह्ड़ा बंदे गी पता होंदी कि अच्छा बंदा ऐ कम्म कराने आह्ला समझने आह्ला तां ओह् पार्टी बी नेईं दिखदे हैन कि कुसै पार्टी गी अस वोट देआ करने आं ओह् पार्टी बी नेईं दिखदे ओह् बंदा दिक्खियै उसी सिद्धा जेह्ड़ा अक्खीं मीटियै जेह्ड़ा बटन दबाई ओड़दे नुहाड़े ते उसी कामजाब बनाई ओड़दे धर्म कन्नै जोड़ना जेह्ड़ा धर्म गी राजनीति कन्नै जोड़ना ऐ एह् बहुत गलत गल्ल ऐ ऐसा बिल्कुल नेईं होना चाहिदा होर जेह्ड़े लोक जोड़दे न ऐसे मेरा एह् मन्नना ऐ उ'नें लोकें उप्पर जेह्ड़ा ऐ कोई ना कोई कारवाई होनी चाहिदी ऐ एह् उ'ऐ लोक बोलदे की जे जेह्ड़ी राजनीति धर्म दी राजनीति होआ करदी जि'नेंगी कोई कामजाबी नेईं मिलै करदी होंदी राजनीति च जेह्ड़े कामजाब होई गेदे होंदे ओह् अपना जेह्ड़ा ऐ कम्म च रुज्झे दे होंदे ओह् ते इं'दी परवाह् बी नेईं करदे खुरक बी दिखदे इस करियै जेह्ड़ा धर्म कन्नै जोड़ना जेह्ड़ा इसी ठीक नेईं ऐ जेह्ड़ा मेरे स्हाबें